फिलहाल अखन तऽ हम कोनो वाद्य वाद्य यंत्र बजबैत नहि छी अगर हँ अपन हम जे छै से अगर वाद्ययंत्र सीखऽ चाहब तऽ ओहिमे ढ़ोलक जे छै से हमरा अत्ते आनन्द अति आनन्द लगैया सुनोहोमे आ सीखहोमे तऽ हम ढ़ोलक बजेनाइ जे छै से हम सीखऽ चाहब तऽ ओहिके कारण छै जे ढ़ोलकके जे आवाज छै से अति आनन्दमय छै तऽ ओहि कारण जे छै से हम ढ़ोलक सीखऽ चाहब आ दोसर जे तबला जे होइ छै सेहो जे छै से मतलब ओकर आवाज जे छै से बहुत आनन्दमय होइ छै जाहि कारण जे छै से मतलब हम ओहो सीखऽ चाहब आओर